नमस्कार नमस्कार हाँ मैं कोटक महिंद्रा बैंक से बात कर रहा हूँ हाँ मैं बता दूँगा लेकिन इसके लिए मुझे आपकी जानकारी चेक करना पड़ेगा आप इनकम टैक्स के दायरे में आते हैं क्या हाँ तो ठीक है आप मुझे थोड़ी अपनी जानकारी दे दें पेन कार्ड नंबर या आधार कार्ड नंबर बताओ

अच्छा अच्छा अच्छा ठीक है देख जानकारी चेक कर लेता हूँ मैं हाँ आपको मिल जाएगा नौ लाख रुपये तक का आपको लोन मिल जाएगा कार के लिए तो आपको तीन लाख रुपये पहले जमा करना पड़ेगा हाँ तो ठीक है आपको लोन सात लाख रुपये का आपको लोन मिल जाएगा सात लाख पर चौदह प्रतिशत ब्याज लगेगा तेराह दशमलव पाँच आठ परसेंट या पाँच जीरो इससे आप कितने समय की क़िस्त बनवाना चाहते हैं अगर आपको दो साल की क़िस्त बनवानी है तो आपको सात लाख रुपये प्लस अस्सी हज़ार रुपये और जमा करना पड़ेगा ठीक है लो हाँ हाँ सात लाख अस्सी हज़ार रुपये आपको जमा करना पड़ेगा तो इसकी जो क़िस्त बनेगी यह आपकी दो साल के हिसाब से बन जाएगी इसमें अड़तालीस घंटे का समय लगता है

बिल्कुल ज़रूर हमें ख़ुशी होगी

बिल्कुल मैं आ जाऊँगा धन्यवाद धन्यवाद